आंनि गामिनि बिबारबारियाव आं सहाय खालामनायाव आंनि बिबार बारियाव जोंनि गामिनि बिबारबारियाव आङो सहाय होगोन बिदिनो बिबार बारिखौ बेरा दुमगोन बेरा दुमनानै बिदिनो हाग्रा दुङोब्ला हाग्रा फुना होगोन फोसाबना होगोन एम्फौफोर जागोबा अरोबा बेखौ एम्फौवाव एम्फौ बानि हायैनि जानो हायैनि मुलि होगोन बिदिनो अब्लासो बिबारफोरा मोजां जागोन आरो आह बोरमा हाबनो हायिनि मोसौ हाबनो हायिनि जाहाथे जोंनि गामिनि बिबार बागानाव मोसौवा हाबनानै मोसौ बिबारखौ जेबो दाखालामथों बोरमाफ्रा हाबनानै जेबो दाजाहैथों बेनि थाखाय आङो औ बेरा होगोन मोसौ हाबनो हायिनि थाखाय बोरमा हाबनो हायिनि थाखाय बेरा होगोन बेरा होयोब्ला बिदिनो मोसोवा हाबनो हानाय नङा बोरमाफ्रा मोनजानाय नङा बिबार गोर्बोआव हाग्रा दुङोबाथ' हाग्रा दुना होनांगोन हाग्रा एवना होनांगोन सनना होनांगोन फोसाबनांगोन

बिबारफोरा गाज्रि जायोब्ला दै लुना होनांगोन एम्फौफोर जायोब्ला एम्फौफोर जानो हायिनि मुलि होनांगोन दोनो रानोब्ला दै लुनानै होनाय हाग्रा फुना होनाय हा फुरुंना होनाय अब्लासो बिबारफ्रा मोजां जागोन आरो बिदिनो आङो बेबायदि हेफाजाब होगोन आंनि गामिनि बिबार बागानखौ आङो